जी भैण मूंखे फल खपनि ॿुधायो न कहिड़ा था अचनि हिन टाइम सुठा

कहिड़ा कहिड़ा अम्ब अथव घणे किलो आहे बादाम अंब ॾह रुपिए किलो वीह रुपिए किलो था चओ न न घटि कयो ना ॾाढा मांहगा तव्हां अघु ॿुधायो था अच्छा उहे गैरंटीअ वारा आहिनि ठीकु आहे ॿ किलो अम्ब पैक कयो हा हा हा हा चङी तरह तोल जो हा ठीकु आहे तव्हां ॿ किलो पैक कयो ॿियो कहिड़ो फल अथव सुठो में सुठो ॿुधायो जेको ताज़ो बि हुजे मस्त मिठो मज़ो अची वञे खाई करे अच्छा केला सुठा आहिनि केला गर्मियुनि में सुठा किते मिलंदा आहिनि तव्हां वटि वरी सुठा अथव छा हा उहे घणे था ॾियो पया किलो दरजननि में ॾींदा आहियो न केला त टीह रुपिए दरजन ठीकु आहे ॿ दरजन ईअं बि पैक कयो पर सुठा ॾिजो ख़राब ॾींदो त वापसि करे वेंदीमांव ठीकु आहे चयो था हेॾो त ॿ ॿ दरजन ईअं बि ॾियो हा ॿ किलो खणी अम्ब ॾियो ऐं ॿ दरजन केला ॾियो कुल घणा थिया अम्ब ऐं ॿ दरजन केला ॾाढा घणा अघ तव्हां ॿुधायो भई तव्हां कुछ घटि कयो ना तव्हांजा बि न अघ ॾाढा वधीक अथव न सामान त ख़ैरि तव्हांजो ॾाढो सुठो आहे फल त तव्हांजो ॾाढो वणियो तमामु वणियो मूंखे पर इहो आहे की तव्हांजो अघु ॾाढो बाज़ारि खां वधीक घणो अघ था ॿुधायो पया ईअं छो भला गर्मीयुनि में भला अघु वधाये छो था ॾियो अच्छा माल तव्हांजो माल तव्हांजो तमामु सुठो ऐं ताज़ो था ॾियो पया ठीकु आहे भला पर थोरो खणी सौ था चयो नवे खणी वठो न हाणे ॻाल्हि खणी रखो ना गिराक जी एतिरो त हाणे कयो न थोरा हाणे ॾह रुपिए जी त ॻाल्हि रखो न भैण कीअं ता कयो पया ठीक आहे त कुल हा दुकान ते त आई आहियां न मां त खादे फल फ्रूट सुठो ॾींदव अघु सुठो ताज़ी शइ ॾींदव पोइ तव्हांखां सवाइ किते वेंदासीं बि कोन सीधो तव्हां वटि ई असीं पहुचंदासीं जॾहिं जॾहिं खपंदो त बसि माल तमामु सुठो ॾिजो ताज़ो ठीकु आहे पैक थी वियो आहे हा ठीकु आहे ॿियों बि कुझु अथव छा अच्छा ठीकु आहे हाणे ईअंई हाली पैक कयो पहले इहे खाऊं था वरी ताज़ा ताज़ा माल वठी वेंदासीं न हा ॻाल्हि मूंखे तव्हांजी वणी तव्हां वटि फल ॾाढो सुठो ताज़ो बढ़िया फल था रखो मिलावट वारो कमु कोन्हे तव्हांजो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे रखांव थी ॾेई छॾियो